सुपौल जिलामे बस ट्रेन औऱ ऑटो रिक्शा तीनोके सुविधा अछि बस हवाई अड्डाके सुविधा नहि अछि ओ तऽ अपना पर डिपेण्ड करै छै कि ओ कोन चीज सँ ट्रेवल करै लए चाहैत अछि चाहे ऑटोसँ बससँ या ट्रेनसँ बस इएह छै बस आओ र ऑटो के टाइम अपन मुताबिक अहाँ जखन चाही ऑटोसँ जा सकै छी लेकिन बस आओर ट्रेनके टाइम एक फिक्स समय पर होइ छै जे ट्रेनकेँ टाइम होयत अहाँकेँ वएह समय जाए पड़त आओर ट्रेनके टाइम ट्रेन अहाँकेॅं रुकि नहि सकैया आओर अहाँ चाही तऽ ऑटोसँ कतहुँ भी अपना टाइमके अनुसार जा सकै छी इएह सुविधा होइ छै बस सुपौलमे हवाईअड्डाके सुविधा नहि अछि आओर औटो बस आओर ट्रेन ई तीनो सुविधामेसँ अहाँके जे इच्छा अहाँ लए सकै छियै ऑटोसँ अहाँ जाए सकै छियै बससँ भी जाए सकै छियै आओर ट्रेनसँ भी